میں نے فلپکارٹ سے جوتا لیا تھا لی کوپر برانڈ کا تھا اور کافی اچھا ہے اور کافی سال سے میں اسے پہن بھی رہا ہوں جو ریپلٹی بھی ہے اور کسی چیز میں نہ سول میں نہ اوپر کے لیدر میں کوئی خرابی آئی ہے اور کافی لمبے وقت سے چل رہا ہے اور ابھی تک کبھی مطلب کوئی ایسی ریپئر کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور سول وغیرہ جو نکل جاتا ہے اس کی بھی کوئی شکایت نہیں جبکہ کافی رف طریقے سے بھی میں نے اسے استعمال کیا ہے جیسے بارش میں پانی میں اس کو دھل بھی دیا ہے باوجود اس کے بھی میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں سیٹسفائیڈ ہوں کافی اچھا پروڈکٹ ہے مطلب جتنی بھی تعریف کی جائے وہ وہ کم ہے ارے مجھے یاد نہیں تقریباً تین چار سال ہو گئے ہوں گے جب سے مجھے میں اسے استعمال کر رہا ہوں جب سے آیا ہے مستقل ہی اس کا استعمال ہو رہا ہے بڑے اچھے اس کے رزلٹ ہیں بس میں کیا بتاؤں اس کی خوبیاں بس کی مطلب بہت ہی زیادہ مجھے اطمینان ہے اس پروڈکٹ پر بس اتنا کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگلی بار بھی جب مجھے لینا ہوگا تو میں اسی برانڈ کا لی کوپر کا ہی جوتا لوں گا کیونکہ یہ ٹیوریبل ہے اور بار بار خریدنے کے جھنجھٹ سے بھی بچ جاتا ہے تھوڑا کوسٹلی ہے بس ایک بار آپ کو لگانا ہے بجائے اس کے کہ ہم کئی کئی چیزیں خریدیں ایک ہی سال میں یا دو سال میں بہتر ہے کہ ہم ایک ایسی چیز خرید لیں جو کافی ڈیوریبل ہو اور لمبے وقت تک چلے تو یہ کافی بہتر ہوگا مجھے تو کافی اچھا ایکسپریئنس ہے اس کا میں نے میں استعمال میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں اور جب تک وہ خراب نہیں ہوتا یا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں آتا مجھے استعمال کرنا بھی ہے تو میرے لئے تو بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بہتر ہے